अदालगुरि जिल्लायाव खुंनाय गाहाय गाहाय फोरबोफ्रा जादों रंजालि बैसागु देवालि दुर्गा फुजा मागो दमासि ओंखाम गोरलै जानाय आघोन फोरबो काति गासा बेफोरनो जाबाय जोंनि बे ओनसोलनि जे फोरबो बे फोरबोनि गेजेरजों गावबा गाव हारिनि जि फोथायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो बेयावहाय गाहायै

फोरबो फालिनायनि गेजेरजों गावबा गावनि गान्नाय जोमनाय दामनाय देनाय मेथाइ खन्नाय बेफोरनि गेजेरजो गुबै सिनायथिखौ होनो हायो दा बेयावहाय रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायनि गेजेरजों गावबा गावनि मोनसे हारिया गुबैयै सिनायथि बेखौ बेरखांहो होयो आरो लोगोसे रंजानाय गोजोन्नाय बेखौ बयबो लानो हायो बेजोंनो लोगोसे बे ओनसोलाव गुबुन हिन्दु समाजनि सुबुंफ्रा दुर्गा फुजा फालिनाय बे फालिनायनि गेजेरजों गावनि फोथायनाय बेखौ दिन्थिनो बा बेरखांहोनाय बेखौ नुनो मोनो लोगोसे बे ओनसोलावहाय मागो दमासि फालिनाय बिनि गेजेरजोंबो गावबा गावनि जे सुबुंनि फोथायलायनाय बेफोरखौ बेरखांनायजों नुनो मोनो